असांजे उल्हासनगर में केतिरा ई सिनेमा हॉल आहिनि जे जीअं त आहिनि हिकु विराज सिनेमा अशोक अनील टाकीस वीनस ऐं उन्हनि में असांजियूं न ई न ई हिंदी पिचरूं लॻंदियूं आइन उन जे अलावा सिंधियूं पिचरूं बि लॻंदियूं आहिनि ऐं ऐं उहे असांजे रहिवासी इलाइक़नि जे थोरो ई आसे पासे में आहिनि जीअं त असां पंहिंजे कुटुंब परिवार सां थोरो वक़्त जो मज़ो वठी सघंदा आहियूं ऐं उन जे अंदरु साफ़ सफ़ाई बि ॾाढी सुठी हूंदी आहे असांखे खाइण पीअण जी सुविधा बि हूंदी आहे ऐं टिकेटुनि जा अघ बि वॾा न हूंदा आहिनि ऐं जॾहिं सिंधी पिचरूं लॻंदियूं आहिनि तॾहिं त असांखे ॾाढो घटि अघ में पिचरुनि जूं टिकेटूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि ऐं सिंधी माण्हू चाह सां पंहिंजे क़ौम जूं पिचरूं ॾिसणु वेंदा आहिनि